चिड़िआँके तऽ बहुत छै बहुत किसिमके चिड़िआँ छै अनेक चीजके चिड़िआँ छै सबसे बढ़िआँ चिड़िआँ सुग्गा होइ छै सुग्गा घरमे पोसल जाए छै पिँजरामे राखल जाए छै ओकरा सिखाबै छै लोकसभ आबै छै तऽ ओकरा जवाब दै छै तब लोक जानकारी होइ छै कि इहाँ आदमी चलि अएलै आओर सब कौआ छै कौआ नहि आबै छै गैस तैसपर बैठै छै पखैना करि दै छै देहपर पखैना करि दै छै ओकरा उड़ै दै छै भगबै छै बगरो छै ओ धान फोंकै छै ओ ओकरा उड़ै दै छै घरमे खोँता लगैके रहै छै ओहो भी बढ़िआँ चिड़िआँ होइ छै आओर चिड़िआँ छै तऽ अथी छै बगुला छै ओ कीड़ा फतिङ्गा खाइ छै पानि तानि पटबै छै नदी हाँड़मे मछली खाइ छै ओ भी चिड़िआँ भी ठीक छै गरुड़ छै गरुड़ भी छै ओ सबकिछु खाइ छै कीड़ा फतिङ्गा साँप ढोँढ़ि सब खाइ छै सबसे बड़ा चिड़िआँ सबसे बड़ा चिड़िआँ भेलै गरुड़ मैना भेलै ओकर बाद मैना भेलै चिड़िआँ उल्लू भेलै आओर किसिमके चिड़िआँ होइ छै एमहर सुनू ने

तोता मैना चिड़िआँ भेलै बगरो भेलै कौआ भेलै हँ आओर चिड़िआँ सब कि भेलै हँ बोललिए

आओर सब चिड़िआँ होइ छै छोटकी फुतकी चिड़िआँ होइ छै उपरमे उड़ैवला चिड़ै होइ छै ओ कि कहै छै चिड़ैके नाम हँ एक चिड़ै होइ छै टिटही उपरमे टिही टिही करने घुरै छै ओकरापर लोक गोस्सा उठै छै टिटिआबै छै उपरमे